मुझे सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है और सिलाई में मुझे सब से कठिन सिलाई ब्लाउज़ सिलना लगता हैं जिसमें पहले मुझे सिला ब्लाउज की सिलाई के लिए पहले कपड़ा लेना पड़ता है फिर इसके बाद जिसके नाप का बनाना होता है उसका साइज नापना होता है फिर उसकी कौन सी डिजाइन डालनी है उसका वो पूछना होता है फिर उसके बाद उसको उस आकार में काटते हैं फिर उसको टेस्ट करते हैं आस्तीन और कपड़े को फिर उसके बाद उसको सिलते हैं ताकि और अच्छे से सिलतें हैं ताकि उसमें कहीं सिलवट ना पड़े और पेटीकोट भी सिल लेते हैं जी पेटिकोट सिलने के लिए पहले कपड़ा लेना पड़ता है पेटिकोट की लंबाई के लिए फिर उसके बाद उसको काटते हैं फिर उसको सिलते हैं पेटिकोट सिलने के लिए पेटिकोट सिलने के लिए उस उस सिलाई की मसीन चाहिए और फिर धागा कैंची अन्य चीज़ों का प्रयोग लगता हैं और फिर उसके बाद सूट सिल भी लेते हैं सूट के लिए हमें लंबाई देखनी पड़ती है चौड़ाई देखनी पड़ती है फिर उसके बाद डिजाइन उसमें डालना होता है कौन सा डिजाइन कितना डालना है कितना नहीं डालना हैं